ہلو کیا ہوا السلام علیکم جی میں ٹورسٹ ہوں جی مجھے یہاں پہ فیملی کے ساتھ آیا ہوا ہوں میرے کو گھومنے کا ہے یہاں پہ تو میرے کو یہاں پہ ادھر گھومنا چاہیے کچھ آئیڈیا دیجیے میرے کو ہم لوگ چھ آیا ہے چھ لوگ ہیں فیملی کے ساتھ ہاں ہیں ہاں ہے بچے بھی ہیے

میں چار دن کے لیے آیا ہوا ہوں یہاں پہ

سر لیکن

میں پرسوں فری رہوں گا میں اچھا بہت زیادہ ہو جا رہا ہے نہ دس ہزار روپئے کچھ ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا جی ٹھیک ہے اوکے شکریہ